आंनि सेथि प्रडाक्टा जाबाय बेग आखायनि बेग बे बेगखौ आं खाथिनिनो बेंथलाव मोनसे बाजाराव बायदोंमोन बे बेगा गोसोम कलारनिमोन बे बेगखौ आं जोबोद मोजां मोननानै लादोंमोन आरो आं दा बे बेगखौनो बाहायगासिनो दं बे बेगखौनो आं जेरावखि थाङा जेरावखि थाङा लाङो नै ओरैहाय बङाइगाव क'क्राझार बा अबावबा आलासि जाहैनाय मानाय बेफ्रावहाय आं लानानै थाङो बे बेगाव गोबांथार बुस्तुफोर सोनानै लाजायो मोजां बिदिनो लेखा दै बटल माबा माबिफोरखौ आं सोनानै लायो आरो बे बेगा एसिबां दाम गोसानिबो नङा एसे खम दामनियैनो मोनदों बेनिखायनो आं जोबोद मोजां मोनदों ओमफ्राय लानो जोबोद मोजांखाय आं जेरावखि थाङा बेखौनो दासिमबो बाहायो आरोखि दासिमबो कुवालिथिया मोजांआनो मोजाङैनो दं गाज्रि जायाखै बेनिखायनो आं दासिमबो बे बेगखौहाय बाहायगासिनो दं